आं फोरबुफोर धोरोमनि मानसि आरो आं फोरबु धोरोमनि मानसि फोरबुखौ खुलुमो आं खृस्टान आं माब्लाबाबो मोदाय मोदायजोफोरनि मुसुखा दानानै खुलुमफेराखै आं मुसुखा खुलुमाखै दाफेराखै जों खृस्टान फोरबुखौ खुलुमो इसोरखौ फोथायो जों जों जेब्लायबो इसोरखौ फोथायनांगौ इसोरनाव नांथाबना थानांगौ जोंनि न'खर फोरनि थाखायहाय जोङो इसोरनाव गाबनांगौ जोङो खृस्टान धोरोम जोंहा दिसेम्बर फैब्ला बर'दिन जायो आरो गुद फ्रायदे जायो जोंहा बेफोरबादि जा जोंहा दङ जोंनि धोरोमावहाय बेफोर बादि दङ जों मालाबाबो मुसुखा दानानै खुलुमाखै जों इसोरखौ खुलुमदों जेब्लायबो जों खृस्टान धोरोमनि मानसिखाय जों इसोरनि फिसाखाय इसोरखौ जेब्लायबो बाखनायनांगौ सिबिनांगौ बेफोरबादि आरो जोङो इसोरनि फिसा जोंहा गिर्जायाव थांनानै जोंहा जों इसोरखौ खुलुमहैयो प्राथना खालामहैयो जोंनि न'खरफोरनि थाखाय जोंनि न'खरनि गोबांथार निदाननि थाखाय हाय जोङो इसोरनाव गाबो आर'ज खालामो जों इसोरखौ गियो